आमच्या गांवांत विशेश करून प्रायमरी जे कितें शिक्षण आसा हायस्कुलां पासून कॉलेजी पर्यंत सादारण इंग्लिशिचे चडशें ज्ञान तातूंत मुखार कॉलेजींत वतकीर कितें जाता कॉलेज जातकीर चडशें जे आसा इलेक्ट्रोनीक त्या सायडीन आय टी नाजाल्यार डिग्री अशें त्या भागांत चडशें लोक शिकिल्ले दिसतात तशेंच तशेंच बाकी थोडे लोक आसा तें पोलीस जातात थोडे टिचर्स जातात पूण विशेश करून आताचे तरणाटे भुरगें जे आसात ते सादारण तुमकां सोफ्टवेर इन्जिनियर किंवां डिग्री आय टी अशेंच जाल्ले जावन ते हांगच्यान चड करून आवय बापाय कडल्यान पयस रावपाचे जेणे करून परत ते हांगा पावनात अशें जाग्यार जेणे करून अमेरिका किंवां भायर देशांत किंवां हांगच्यान पणजे सारक्या सिटींत म्हापश्या नाजाल्यार बेंगलोर अश्या पयस पयस जे कितें रावपाक मेळटा थंय वचून सॉफ्टवेर इंन्जिनियरिंग आनी बाकिचें असलें कितें जे कितें शिक्षण घेतिल्ले आसा त्या प्रमाण पयस रावनच त्यो नोकऱ्यो करतात चडशें